मध्य प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक दल नेता जैसे बात कर रहे थे वह भाजपा में भाजपा में बात करते तो सीधे अभी पहले हमारे यहाँ से हम से जो प्रधानमन्त्री मुख मुख्यमन्त्री थे शिवराज सिंह चौहान अब उनके बदले में हमारे डाक्टर मोहन यादव जी आ गए हैं वहीं विपक्षी में बात करें कांग्रेस की जिसमें आने अभी छोटे बन्धु से से हमारे कमलनाथ जी तो उनका भी तो कहना चाहिए कि अभी पहले अभी विधानसभा में वह चुनाव हार कर तो अपना पत्ता कट कर दिए हैं और अभी चल आने वाला है लोक लोकसभा का चुनाव उसमें भी काफ़ी चल रही है अब देखना होगा केन्द्र में किसकी सरकार बैठती है बाकी इनकी इनका जो यानी नेतृत्व काफ़ी अच्छा है और सभी लोग भाजपा के यानी हमारी भाजपा के जो नेता हैं उनके ऊपर काफ़ी रख रहे हैं और हर क्षेत्र में देखो जगह जगह यानी पहले यानी रोड का सड़क कुछ नहीं थी पर पी एम और सी एम के द्वारा हमारे गाँव गाँव में रोड सड़क नाली पानी की सुविधा जल जल जीवन मिशन खुल गया है घर घर जल हो हर हर नल हो और विद्युत की विद्युत जो अब इस बिजली का काफ़ी अच्छा यूज़ यानी काफ़ी अच्छा लोगों को लाभ मिल पा रहा है